थाउन होनोबाथ' जोंना थाउन नङा गामिसो गामियाव थायो आङो फाथैबारि गय बारियाव थायो थाउन होनोबा इसे बे बेंथल थाबाय बेंथलाथ' बांद्राय थावन नङा ओरै थाउन होनोबा माबा थाउनद्राय होनोबा बङाइगाव थाबाय बङाइगावआ थाउनसिन बेंथलनिफ्राय बेंथला मोनसे मा होनो इसे माबाफोर बायदि आरो सिथि ना मा होननांगौ जाखो बिदिनो फिसा बाजार जायो बिसतिबाराव मोजां मोजाङालाय फेसिलिथिया बारा गैया गैनाया इसे खम खिन्थु बेंथलफ्राव जोंबो बेंथल कलेजावनो फरायो नालाय जों बिस्तिबार बाजारफ्राव फैयो दखान जाला बायो माबा मोनसे नांगौबा लांफैयो बिदिनो माबा माबि फानला बायो गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय अमा दाव हांसो बोरमा हटेल फिसा फिसा दङ मोजां जानो मोजां खिन्थु मोजां फेसिलिथिनि हटेल गैया आरो बांद्राय गोथाव गोथाव संनो रोङा बे काजलगावफोरनि बायदि नोङा काजोलगावना हले बरिया बे सिफुं हटेला जानो सलिद गोथावल' मोनखायो देरस' लायो माबाया अमा बेदरजों ओमफ्राय दुइस' लायो माबाजों बोरमा बेदरजों जानो गोथाव जोंनि ओरै फाथाबारि नालाय दै बारनांगौ जायो खस्थ' इसे नावबो दङ दैज्लाङाव नोगोद खस्थ' मे फैनाय फैनाय दालां बायो दै बारनांगौ जायो उसुबिदा एखनब्ला दै देरब्ला फैनो हाया थांनो हाया जायो क्लासखौ बन्द' खालामनांगौ जायो दैलाम ओनसोला बहुद खस्थ' आरो ओरैबो ओरैबो दै गेजेरावसो आइलेन बायदिसो खस्थ'थार अखा हालाबो लामाफ्राबो मोजां नङा सरखारनिफ्राय जेबो मोना एखदमबारे गोग्लैसोनाय आरो जोंना गामिया बिदिजों जायो बिटिआर सरकाराबो गैया नायस'नासै सेस बिदिजों जायो दङ दंनायालाय फरायनायफ्राबो दङ इसे गोजान गोजानाव थांला बाइबाय सोरबा सोरबा बिदिनो क्लास नाइन थेन फरायो ओमफ्राय सोरबा सोरबा हाबा जायो हमना हरजाला बायो बिमा बिफानि खोथा लाया मानिया गोदाव सोराव थांला बायनायसै बेगलर थेंगलरनो बिदिनो सोरबा सोरबा गोरलै गोरलैयाव हिन्जाव लासै खस्थ' मोननोसै खामानि मावलांनोसै बहुद खस्थ' इसेबो सानला नालाइ बिमा बिफानि खोथा लाला गोग्लैसोनाय आरो जोंनि गामिया लामानि फ्रब्लेम आरो दालांनि फ्रब्लेम बिदिनो बहुद खस्थ' सिगांथ' नेथवर्खबो गैयामोन नेथवर्खबो गैयामोन थावारबो गैयामोन बहुद खस्थ' थालाइ फैलाइ लामानि जेंना गारि मथरनि जेंना लोमजालाबो साजालाबो मोजां दक्टरनाव लांनो मोना बिदिनो देलिबारि मोजां सुबिदा गैया देलिबारिनि थाखै गिदिर बेमार जाब्लाबो बेबायदिनो लामा ससेयावनो थैनांगोनसो दां मालाबा बिदि जानांगौबा सेसखा जोंनि बे एरिया आइलेन एरिया होनबाथाय बहुद खस्थ' दासो दालां बानायदों नै खिन्थु दालांआबो दाबो हायाखै माबा खाराबसन खुरबसनसो जाला बायदों फैसासो जादला बायनानै दङ खिन्थु दा खेबसे निउसआव धरना होनानै इसे मोजां मावफिनबाय खालमासि हानायनि खोथा बुंदोंथ' हायोना हाया नायसै हायोबाथ' मोजां जाबायमोन जोंना ओरैबो थांलाइ फैलाइ खालामनो दैज्लांबाबो हरनि दस्था बार'थाब्लाबो दै गिदिरबाबो गोसो बायदि बेरायनानै थांनो फैनो गोसो बङाइगाव गुवाहाटि बङाइगाव माबा माबि बै कक्राझार गसाइगावनो गोसो बायदि हरनि दसथा एखथा दुइथालाबो गोसो बायदि फै गोसो बायदि बेराय जासिगोन ओइबार दालांखौ आसा खालामदों जाबा बहुद सुबिदा फाब्लिकफोरनि थाखै सिथुदेन्थफोरनि थाखै गेदेर उन्दै गोबां मानसिनि थाखै बहुद सुबिदा जासिगोन जोंहा इसे थाउनसिनबो जासिगोन लामा सामा हाइ फाइ जासिगोन बहुद सुबिदा देब्ल'ब जासिगोन इसे